हमरा हम अपना परिवारमे अपना माँ नानीसँ बहुत जुड़ल छलियै जो हमरा सङ्गीतसँ बहुत लगाव छलै आओर ओ सङ्गीत हमरा सभके माँ नानी सिखाबै छली आ ओ से हम सभ बहुत सङ्गीतसँ बहुत जुड़ल छी हाँ ओइ सङ्गीत लऽ कऽ हमरा सभकेँ सङ्गीतमे हमरा सङ्गीतमे बहुत रुचि अछि आरो ओ रुचिके हम आगे बढ़ाबै कऽ लिअऽ सोचि रहल छी जकरासँ कि अपन प्रयास कऽ जारी राखने छी आओर इएह हमरा सभ हर समय अपना नानी दादी से लगाव राखिके हँ फेर नानी दादी माँके हर कलाके अपनाबैके लेल हमरा सभ अग्रसर हम हम अग्रसर रहै छलियै आओर हर समय हुनकर सभके कलाके अपन ध्यानमे राखैत छलियै